नव सितम्बर उणवीह सौ एकानवें टीह अप्रैल उणवीह सौ चौरानवें पंजवीह नवम्बर उणवीह सौ पंजानवें ॾह नवम्बर उणवीह सौ छियानवें हिकु सितम्बर उणिवीह सौ सतानवें